بائکر کے طور پر جب ہم ہوتے ہیں تو ہمیں جن بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے خراب سڑکیں خراب موسم تنگ سڑکیں یہ ساری چیزیں ہیں لیکن خاص کر کے بائکر کے طور پر ہمیں جن چیلنج کا سب سے بڑا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے ہمارے نزدیک خراب سڑکیں اس لیے کہ جب خراب سڑکیں ہوتی ہیں تو ہم ایک بائکر کے طور پہ ہوتے ہیں تو ہمیں بڑی مشکلات اور دشواریوں کا سامنا کر کے اپنے ہینڈل کو اپنی گاڑی کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے کیوںکہ سڑکیں خراب ہوتی ہیں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں کہیں گڈھے کہیں بریکر کہیں آدھی سڑک ٹوٹی تو اس طریقے سے کون سی گاڑی آ جائے اور کب ہم اپنی گاڑی کی بیلنس کو نا سنبھال پائیں اور گاڑی ٹھک جائے ان چیزوں کا خطرہ رہتا ہے اس لیے ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اور اسی طریقے سے ہم اپنے سائڈ سے جا رہے ہیں ایک گاڑی ہمارے مخالف سے آ رہی ہے یعنی دوسری طرف سے ہم ادھر سے جا رہے ہیں وہ ادھر سے آ رہی ہے تو پھر ہمیں اس سے بچانا بھی پڑتا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ بچ کر نکلنا پڑتا ہے اور اسی طریقے سے ایک گاڑی ہمارے ہی دشا میں ہمارے ہی سمت سے جا رہی ہے لیکن وہ ہم سے آگے ہے اور ہمیں تھوڑا اس کو پیچھے کرنا ہے وہ زیادہ سلو چل رہی ہے ہمیں اپنے منزل تک تھوڑا جلدی پہنچنا ہے تو ہمیں اس کو اوورٹیک کرنا ہے تو اس کے لیے بھی بڑی دشواریاں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے جنگلی جانوروں وغیرہ سے نپٹنے کے لیے ہم احتیاطی تدابیر یہی اختیار کرتے ہیں کہ خاص کر کے جنگل کے جو علاقے ہوتے ہیں اطراف میں یعنی اطراف میں دائیں بائیں جنگلات ہوتے ہیں بیچ میں سڑکیں ہوتی ہیں تو خاص کر کے رات کا جو وقت ہوتا ہے اس میں ہم گاڑی تھوڑا سلو چلاتے ہیں اپنے اپنے اپنے انڈر اور اپنے کنٹرول میں ہو کر کے چلاتے ہیں تاکہ اگر اتفاق سے اچانک کوئی بھی جانور کوئی بھی درندہ قسم کا جانور ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اپنی گاڑی کو اپنے قبضے میں کر سکیں اپنی قدرت میں رکھ سکیں اس لیے ہم احتیاط کے ساتھ رات کو ڈرائیو کرتے ہیں